असां पंज भाउ भेण आयूं चार भेनर हिकु भाउ मां हिन मामिलनि में उन्हनि सां सहमत आहियां की मुंहिंजा ॿिया भाउ भेण पूरा सारा आहिनि पंहिंजे घर में हिन करे मां उन्हनि जी सहायता हेतु मां उन्हनि सां हर कदम में साण रहंदी आहियां कंहिं बि मामिले में मां वॾी भेण जो फर्ज़ निभाईंदी आहियां ऐं उन्हनि जी पूरी सहायाता कंदी आहियां नंढा आहिनि न ॿई चारई नंढा भाउ भेण आहिनि मुंहिंजा त इन करे कंहिं बि दुख सुख में हर हिकु कोई बि मामिलो हुजे मां हुननि सां साण ॿधियलु आहियां उन्हनि जी पूरी हेल्प कंदी आहियां ऐं बाक़ी हिन मामिले में मां अलॻि आहियां की उहे मुंहिंजा चार भाउ भेण नंढा आहिनि उन्हनि ठीक सां पढ़ाई न कई आहे मां वॾी भेण आहियां मां पढ़ाई कई महिनत ॾाढी ऐं क्कवालिफाई कयो सरकारी पेपर नौकिरीअ में आयमि ऐं उहे वरी न पढ़ी सघिया एॾो त हिन करे उहे थोरा पंहिंजे पूरी सूरी फैमिलीअ में गुज़ारो कनि था त हिन करे मां उन्हनि खे सहमत हिन करे न आहियां इन मामिलनि में अलॻि आहियां की उन्हनि पढ़ाई न कई त केमहिल कोई ॻाल्हि डिसकस करणी हूंदी आहे घर में पाण ई चार चार पंज ई भाउर वेहंदा आहियूं त जेकी मां मूंखे नॉलेज हूंदी आहे उन्हनि खे एॾी नॉलेज न हूंदी आहे त हुन में वरी अलगि अलॻि थोरो वीचार थी वेंदा आहिनि बसि इहो बाक़ी त ठीकु आहे